तर त्या दिसा हांव मडगांव बॉडी बिल्डींग कॉम्पटिशनाक गेल्लो आनी खुबशे भुरगे आसले थंयसर बरे बरे बॉडी करून सारके कंडिशन्ड जाल्ले कमी बॉडी फॅट पर्संटेज दवरिल्ले भुरगे आशिल्ले तीन चार कॉटिगरी आसल्यो मेन्स फिसीक बॉडी बिल्डींग क्लासीक फिसीक तितूंत म्हाजो एकलो फ्रॅंड सुनील खेळटालो तर तो क्लासीक फिसीक आनी मेन्स फिसीक एथलीथ आसलो तर कॉम स्टेजीर चडटना अशें दिशिल्लें की जिखचोच ना म्हणून मात तेची एब्स थीक आशिल्ल्या कारणान ताका सेकंड प्लेस मेळ्ळी आनी क्लासीक फिसीक हातूंत खुबशेच भुरगे आशिल्ले कांय जाण व्हडले स्टेजीर खेळपी भुरगे आसले थंयसर तेंची बॉडी पोवून म्हाका दिशिल्लें की हेका मातसो चान्स कमी आसा तरी थंयसर तेणे बरें पर्फोर्म करून तिसरें रेन्क घेतलो थंयसर ब्रोन्ज मॅडल मेळ्ळें ताका आनी अशे तरेन ही म्हजे खातीर एक इन्ट्रस्टींग गजाल आशिल्ली